हैल्लो क्या तुस हाट ऐंड चिल्ली थमां बोल्ला दे ओ लैओ मेरा आर्डर लिखी लाओ ते इक पीजा ते कन्नै द'ऊं बर्गर ते एह् समान तुसें जखैनी जखैनी चौक मस्जिद दे पिछले घर पजाना ऐ